जोंनि गामियाव गोदो गोदाय बाथौखौ फुजियोमोन आरो जोंनि बर'फोरा बांसिनै बाथौ धोरोमखौ फुजिनाय जायोमोन नाथाय समजों लोगोसे बाथौनिफ्राय बिदिनो ब्रह्म धोरोमाव गोबाङा बारस्लायलांबाय आरो लोगोसे ख्रिष्टान धोरोम आरो जयगुरु धोरोम आरो गुबुन गुबुन गोदान गोदान धोरोमफोराव बारस्लायलांबाय दा जोंनि मानसिफोरा गाव गावनि लुबैनाय बायदि गाव गावनि हास्थायनाय बायदि गुबुन गुबुन धोरोमफोरखौ नाजावबाय आरो जे भारतनि संबिधानआव जे होखानाय बायदि जे मोनथाय होनाय बायदि राइट टु रिलिजियोन होनाय बायदि दा नै गाव गावनि मोजां मोननाय बायदि बयबो गोदान गोदान धोरोमखौ नाजावनानै लाबाय नाथाय जोंनि बांसिनै बर'फोरनि गेजेराव जोङो दासिमबो जे बाथौ धोरोमखौनो बांसिन फुजिनाय नुनो मोनो आरो मानो होनोब्ला बेनो सिगांसिन आरो गुदि धोरोम बर'नि दा बे हिसाबै जोंनि बर'फोरा बाथौ धोरोमखौनो दासिमबो बांसिनै सिबियो एबा फालियो

जोङो नुनो मोनो जे समजों लोगोसे मुगाजों लोगोसे आरो जे टेक्न'लजि नि जुगाव जोङो नुनो मोनबाय जे गोबाङा गुबुन गुबुन धोरोमफोर आजावबाय आरो बिथांमोनहा गावसोरनि धोरोमफोरखौ जे भारतनि संबिधानआव उदांस्रि होनायबायदि नाजावनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो बिथांमोननि जे धोरोम लानायाव बा गावसोरनि मोजां मोननायखौ बा गावसोरनि मोनसे थांनानै थानायाव जे धोरोमाबो मेइन मोनसे समाजजों लोगोसे थाफायो दा बे हिसाबै धोरोमखौ बयहाबो गाव गावनि लुबैनायबायदि बा गाव गावनि मोजां मोननायबायदि निजा निजा बयहाबो आजावनानै लायो आरो बेबायदिनो मोनसे धोरोमा जाहैबाय ईसोरखौ सिबिनाय जोङो धोरोमखौ मानो सिबियो होनोब्ला जोङो गाव गाव थांनानै थानायाव जे गाव गावनि जा न'खरनि आरो गावनि जिउनि सोरजिगिरि होननानै जोङो फोथायो बेनि थाखायनो जोङो ईसोरखौबो बा धोरोमखौबो जोङो जोंनि समाज खांनायजों लोगोसे जोंनि जापन खालामनायजों लोगोसे जोङो धोरोमखौ लानानै थांफायो समान समान दा गुबुन जायगाफोराव गुबुनफोरा गुबुन गुबुन धोरोमखौ फालियो जेरै खायसेआ मुस्लिम बुद्धिस आरो खायसेआ बेबायदिनो शिबखौ फुजियो बेबायदिनो जोङो जोंनि बे बर' समाजाव बांसिनै जोङो नुनो मोनो बाथौजों आरो ब्राह्मिन आरो ख्रिष्टान धोरोमखौ जोङो जोंनि बर' समाजआव बांसिन नुनो मोनो दा बेबायदिनो जोंनि बर' समाजनि गेजेरावबो जोङो गाव गावनि थांनानै थानाय नि थाखाय आरो गाव गावनि जिउनि बासायगिरि होननानै जोङो जोंनि जिउनि सोरजिगिरि होननानै जोङो धोरोमखौ जोङो जोंनि जिबन जापन खांनायजों लोगोसे जों लानानै थांफायो आवगाय लांफायो गोजोन्थोंसै